समाचार में अॼुकल्ह सिर्फ़ु हीरो हीरोइन जे बारे में ई वधीक ॾेखारींदा आहिनि या नेताउनि जे बारे में ई वधीक ॿुधाईंदा आहिनि औरि चुनावनि जे जे टाइम ते सिर्फ़ु चुनावनि जो ई वधीक उन में ॾेखारींदा आहिनि न्यूज़ में पर असांजे देश में जेकी ग़रीबी वधे थी पए उन जे बारे में त न्यूज़ में कुझ बि न ॾेखारींदा आहिनि जंहिं की कॾहिं कोई हीरो अगरि सुसाइड करे वठंदो आहे या हीरोइन कोई सुसाइड करे वठंदी आहे त सिर्फ़ु हुन जे ई बारे में पहिरियों न्यूज़ वारा ॿुधाइण लाइ अची वेंदा आहिनि पर असांजी देश में जेकी बेरोज़गारी औरि ग़रीबी वधे थी पई त उन जे बारे में त न्यूज़ में कॾहिं कुझ न ॾेखारींदा आहिनि या कॾहिं कंहिं आम माण्हूअ सुसाइड करे वरितई त उन छाजे कारण कई कि उन जे घर बेरोज़गारी आहे की उहो ग़रीबु आहे तंहिंजे करे उन सुसाइड कयईं त इहे सभु ॻाल्हियूं न्यूज़ में वधीक न ॾेखारींदा आहिनि सिर्फ़ु वॾनि माण्हुनि जे जेका वॾा माण्हू आहिनि सिर्फ़ु उन्हनि जे ही बारे में असांखे न्यूज़ में वधीक ॾेखारींदा आहिनि और राजनीतिअ जे ई बारे में वधीक असांखे न्यूज़ में ॿुधाईंदा आहिनि